हमरा अरके मैथिली भाषा बहुत ही पुराना भाषा छै जे कि हमरा अरके ई भाषाके लिये बहुत अच्छा लागय छै बोलयमे आओर बहुत मृदुभाषी जकरा कहलहुँ से मृदुभाषी भाषा ओकरा हमरा अरके बोललो जाइ छै तऽ मैथिली सबसँ अच्छा हालाँकि हमरा अरके एकरा लिये कोइ सरकारके दुआरा कोइ घोषणा या कोइ मान्यता उतना नहि छै लेकिन प्राचीन कालमे तऽ भाय की कहियइ अपना अरके मैथिलीके इतना बोलबाला रहय कि बोलले नहि जाइ छै हमरा अरके मैथिलीमे बात करयके लिये कहीं भी हिचकिचाना नहि चाही आओर ने कोइ शर्म करयके चाही अगर हमरा अरके कोनो भी व्यवस्था अगर ई जेना होलय हमरा अरके देखियइ ने अगर कोनो बिनजेसे अगर करबय तऽ हमरा अरके मैथिलीमे बात करना चाही ओकरा लिये हमराके खुशी होना चाही कि हमरा अरके प्यारी भाषा मैथिली छियै ठीक ने तऽ मैथिली बोलयके लिये कोइसँ हमरा अरके हिचकिचाहट नहि होना चाही आओर हमरा अरके बहुत प्रेम आओर सुन्दर लागय छै मैथिली सुनयमे भी आओर बोलयमे भी अच्छा लागय छै जे कि मैथिली एक पारम्परिक भाषा ही हमरा अरके छियै